हमरा मीट मछली अण्डा बहुत पसन्द छै हमे घरमे अक्सर वही खाना पसन्द करैत छियै आओर कही बाहर जाइत छियै तऽ पानी पूरी होलय मोमो होलय ईसुनी खाना हमरा बहुत बढ़िआँ लगैत छै हमे खाइत छियै रूचिसँ खाइत छियै मीट मछलीमे बहुत प्रकारर विटामिन भी पायलो जाइत छै जे खाना भी चाहिए या दूध दही ईसभ भी खाना चाहिए ईसभ खानासँ हमरा शरीरमे सभकुछर पूर्ति होइत छै आओर खाना भी चाहिए खाना सभ प्रकारर अच्छा होइत छै लेकिन यही होइत छै खानाके पसन्द केकरो पसन्द कुछ रहैत छै केकरो पसन्द कुछ रहैत छै आदमी पसन्द पर ही जीयैत छै अगर केकरो मीट मछली पसन्द छै तऽ वही ओ खाय लऽ चाहैत छै आओर केकरो दूध दही पसन्द छै तऽ खाइत छै बहुत सारा एसनो आदमी छै जकरा मीट मछली पसन्द नहि छै ओ खाइ भी नहि छै मीट मछली वहाँ दूध दही जादा पसन्द करैत छै दूध दहीर बनल समान बहुत सारा अइसनो आदमी छै जे जे साग वाग पसन्द करैत छै घरर बनलो चीज पसन्द करैत छै इसीलिए सभ आदमी अलग अलग रहैत छै ओकरा खाना भी अलग प्रकारर पसन्द रहैत छै इसीलिए सभर पसन्द अलग अलग छै सभ आदमी भी अलग अलग छै खाना सभे अलग अलग प्रकारर पसन्द करैत छै आओर खाइत छै